लक डाउनावबो बिदिनो हाथायबो जानो हाया मालायनि न' न'बो थांनो हाया बेरायनो हाया गावजों गावबो रायलायनो मोनलाय लायै बिराद खस्थ' मोनदों जोङो लक डाउनावबो बाजाराव थांबाबो खारग्लुं खुरग्लुं मैगं बायनो थांबाबो पुलिसफ्रानो जोंखौ लावथि लानानै बुनो होसोला बायनानै मैगंफोरखौनो जोसारला बायनाय गारला बायनाय खस्थ' मोन्थारदों बानलुफ्रानो सेलाय बेलाय दाम गोसा बायनानै जानो हायैबायदि जाथारदों मैगं थायगं बिदिनो बानलुफोर खस्थ' मोन्थारजों लक डाउनावबो जोङो जानाय लोंनाय माइरं दैरंफ्राबो बिदिनो खस्थ' मोनदों दाम बारायजोबदों दसेनो खमायो दसेनो बारायो मोननोनो नागिरबावाखै खस्थ' मोननायानो फिसा फिसौ बिदिनो सोरबा ओंखाम मोनजाबाय सोरबा मोनजायाखै जाहैबाय गरिब गुनद्राफ्राबो गामिफ्राव खस्थ' मोनजोबबाय सिबायफोर लोमजानाय साजानाय डक्टारनावबो लांनो हाया लांबाबो बिदिनो खस्थ' नुवा नायनोबो मोना बेमारिफोरखौबो हाबनोबो होआ बिदिनो बेमारिया आलादा थानांगौ जाबाय लोमजायैफ्रा आलादा थानांगौ जाबाय बेबायदिनो थाखा फैसानिबो खस्थ' मोनदों लक डाउनाव बहुद खस्थ' मोनदों जोङो